दौड़ हम रोज करै छी सुबहके टाइममे एक्स दौड़ करै छी जे कि हमे सोचै छिए कोनो नौकरी होइ जाए हमरा कोनो जीवनमे कोनो काम मिलि जाए छोटा मोटा काम जे कि हमे बेरोजगार छिए एहिले हमे दौड़ करै छी सुबह सुबह सबदिन एक घण्टा जाके एक सओ किलोमीटर दौड़लहुँ बढ़िआँसे बढ़िआँसे कोशिश करै छिए कोनो काम होइ जाए हमर एहि खातिर हमे दौड़े छिए रोज रेस लगाबै छिए हमरा कोनो नौकरी मिलि जाए हमे इएह चाहै छिए एहिले हम अपन शरीरके कम्पिटिटेबल राखै लै चाहै छिए कि दौड़मे कहीँ फर्स्ट अएलिए तऽ कहीँ हमरा कोनो काम मिलि जाए